हानथा मेलानि खेथ्रआव गोदो जोंहा गामिफ्राव जोबोद ग्राज्रिमोन जोङो सुबिदा गैयामोन बिदिनो लामाफ्रा जोंनिया मानि गोबां फिसा फिसा जामफैफोर दंगफोर बिदि थायोमोन आरो बेफोरो मानि दालांफोर थाया फिसा फिसा दैफोर थायो दालांफोर थाया बेफोर खस्थ जायोमोन आरो थांना फैना जुथा गानानै फैनो हायामोन गोदोथ साइकेल आरो आथिंजोंसो फैनानैसो जोंनि जोंनिया गामिया एसे बिथुरमोन नालाय जोंनिया मान्दार बारि पसिम बानालि होनानै बुङो बिनिफ्राइ फैनानै जेनबा जोङो एय पानारि हाइसेकेन्डारि पानारि बा कसबिल चकसिम जों बेयाव फैनानै जेब्ला फैनो गोनां जायोमोन जों बुहुत खस्थ जायोमोन आरो जोंहा मानि जोंनि हान्था मेलाया बेबायदिमोन जोंनि लामाफ्रा ओरै मानि गैयामोन आरो जेबो सुबिदायानो गैयामोन आरो मानि मोसौफ्रा होलांङोबा लामाफोरा अखाफैबाथाय हाब्रु जायो मानि आथिङावनो एसे हाबगु लायनाय जायो बिदि गाज्रि अबस्थामोन फैयै फैयै दायो नाथाय बिदि हान्था मेला सुबिदायासो बि टि सि सुकथि जानानै जाखांनायनि उननिफ्राय एसे जोंनिया एसे एसे एसे एसे सालायनानैसो दावगाबाय दा गामिफ्राव सि सि ब्लक नि लामाफोर जाबाय गासैथिंबो फ्राय आंनि गामिनिफ्राय फैनायाव मानि दालांफोरा फ्राय जाफ्राम जोबबाय आरो फैनानै जों दा कसबिल बा पानारि सकफ्राव फैनानै जों सेनथाराव फैनानै जों गामिखौ हमनो थाखाय हमनो सुबिदा जाबाय आरो दाना गारि बेतारि गारिफोरबो सुबिदा जाबाय न'निफ्राय अंखारबोनानै बेतारि गारियावबो फैनो हायो आरो दाना एसे मानसिफ्रा एसे मानाव गावबा गावनि नखरावनो सुबुदानि थाखै बाइक बा स्कुथि बायदिसिना बिबायदिखौ लायो आरो साख्रि आवलाफ्रा गावबा गावनो गंसे फिसा गारिफोरखौबो बायनायखौ नुनो मोनो आरो गोदो बिबायदि सुबिदा गैयामोन जो पानारिसिम फैनानै गारि हमनो थाखाय गारिफ्राबो बेबायदि पानारिफ्राव फैनानै कसबिलफ्राव फैनांगौ गारिया बिदि एबेल एबेल नङामोन जोंथ' बेनिफ्राय थंलासिम हानथिनांगौजायोब्ला जों जोबोद खस्थ जायोमोन आरो बास गंनै गंथाम थायो बेव बेराद मानसि जायो बेराद बिहिर जायो गाखोगौमानिनो गाखोनानै थांनायाव मानि नारसोमलायनानै लांयनाय बायदि जायोमोन जिरायनो मोनामोन गोदो जों जेब्ला थंग्ला कलेजआव जों आं फरायदोंमोन बे समावथ' बिदिनो मानि सुबिदा गैयामोन आरो जोबोद खस्थ मालाबाथ जोङो गारि सिङाव हाबनो हायिआव जोङो गारिरिनि उनथिजाय बादिंग्लायनानैबो थाङोमोन मालाबा गारिनि सायावनो गारिनि एदम सायावनो गाखोनानै थांबावोमोन आरो बिदि थांनो गोनां जायोमोन बेफोरजों रुजुनजायोब्ला दा अबसे बुहुत जथेस्थ सुबिदा जाबाय मानो होनोब्ला लामाफ्रा मोजां जाबाय गिदिर जाबाय गोदो लामाफ्रा फिसा फिसामोन बिदि जेरै बासफ्राबो दा बास बिदिनो ट्रेकारफोर बायदि सिना हान्था मेला अटफोर बेटारि गारिफोर एबेल एबेल जाबाय हान्था मेलानि सुबिदाया बुहुत सुबिदा जानानै फैबाय आरो बे बुहुत सुबिदा जासिनबाय आरो गोदोनिख्रुइ नायनायाव बिदिनो जोङो बा ट्रेननि होनानै बा जों पानारिनिफ्राय ट्रेन हमनोबो थांनोबो जोंहा सुबिदा जाबाय ट्रेनजों जों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेरै क'क्राझारानो जा गवाहाटी आनो जा जोङो सानसेनो थांनानै सानसेआवनो थाब फैनानै फैनो हानाय सुबिदाबो जाबाय जों सानसे खामानि एरै जों ट्रेन हमनानै फुंनि सात ता ट्रेनाव गाखोनानै दसथा बाजियाव जोहो गवाहाटी मोनहैनानै सानसे खामानि मावनानै जों मोनानि पाचथा हबा सारिथा बाजियाव जों बै गहाटीनिफ्राय गिदिंफिन्ना फाइनानै आरो फैफिननानै न'आव फैफिनो हानाय सुबिदा दा जोंहा जाबाय गोदो बिदि सुबिदा गैयामोन लामाफ्रा गाज्रि दा जोंना नै जोंनि खाथि सेरजों जेथु मा होना बुङो इउटि जिडि रड जेथु अदालगुरि थामुलफुर रड होनानै बुङो बे लामायाबो हाइवे जाबाय हाइवे जानायाव जोंहा गोबां सुबिदा जाबावबाय दाना बासफोरा गोबां खारो जों रोङियासिम गोदो गोदो जों रोङिया थांनागौबा थंला जानानै कालायगाव जानानै मंगलदै जानानै एकदम बाहेरा जानानैसो गाजोन थांनांगौ जायोमोन नाथाय दा जों दा जोंनि जायगानिफ्राय कसबिलनिफ्राय जोङो थामुलपुरसिम थांनानै थामुलनिफ्राय रोंङियासिम थांनो थाखाय जोंहा एक घन्टायावनो जायो नङाबा जों बेवयाव सिगां सिगांनिबा जों पानारनिफ्राय थंग्ला थंग्लानिफ्राय कालायगावनिफ्राइ मंगलदै मंगलदै बाइहाथानिफ्राय रोङियासिम मोनहैनो जोङो दुइ आराय घन्टा नांगौ जायोमोन दा जों घन्टासेयावनो रोङियाव सौहैनो हानाय जोंहा सुबिदा जाबाय बेफोर बायदि हान्था मेलाफ्रा एसे सुबिदा जादों आरो आरो बेजों लोगोसे बेफार फालागिफोरबो सुबिदा जादों बे हान्था मेलानि लोगोजोंनो जायगा जायगा जायगाफ्रा एसे डेब्लभ जाबाय बायदिसिना दखानफ्राबो बारिबाय मानसिफोरनि मानसिफ्राबो एसे बेफार जोंनि बर' मानसिफ्राबो एसे एसै बेफार बानिज खालामनो सोलोंलांबाय बेदिखौ नुयोआरो सुबिदा खायसे सुबिदा जायखौ नुयो गोदो बेबायदि सुबिदा गैयामोन खामानि दामानि खेदथ्रआवबो एसे उसिबिदा जायोमोन दा अबसे खामानि मावनो थाखाय मानसिखौनो नागिरना मोना जाहैबाय गामिफ्राव मानसिफ्राबो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै बायदिसिना कम्पानिफ्राव खामानि मावनानै गाव गाव नखराव जौगानाय सुबिदा खालामना लानो हानाय जादोंसै आरो बर'फोराबो दा गोदो गादो गवाहाटी होनबा जोबोद गोजानमोन दा जों गवाहाटीयाव सानसेनो थांनानै सानसेनो फैनो हायो आरो जों गोदो गोदो मानसिफ्रा गवाहाटीयाव थांनो थाखायबो गावखौनो बेंग्रा आरो गिनायमोनो दा बेफोर जोंनाव गैला दा जोंनि गवाहाटी बा दिल्ली मुम्बाइ बायदिसिनाफ्राबो जोङो थांनानै खामानि मावनानै नआव थाका आर्जिनानै नखरखौ जौगानायाव हेफाजाब खालामनो हानाय सुबिदाखौ नुनाय जाबाय आरो बिदिनो हान्था मेलाखौबो बेदिनो एसे डेब्लभ जानाय मोनबाय आरो आं नङाबा जोंनि दिनफ्रावबाथ' साइकेलजोंनो आथिंजोंनो जों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै बेरायनांगौ जायोमोन बजार खालामनो थांबाबो जों हाथाय जानो कसुबिलिफ्रावहाय थंग्ला थंग्लासिम हाथाय जानो थाखायबो जों मालाबा मालाबा आथिंजोंनो थाबायना थांनो गोनां जायोमोन गोदो जों मालाबा मालाबा जोंहा मानि सिनिमा हला जोंहा थंग्लायावसो थायोमोन बे समाव बेराद सिनिमा सलियोमोन सिनिमाफोर नायनो थाङोब्लाबो जोङो आथिंजों थाबायनानै थंग्लायाव सिनिमा नायनानै मोनायाव आरो गिदिंनानै आथिंजों थाबायनानै फैफिनाय जोंना रेकर्ड दं बिदि हान्था मेला सुबिदा गैयामोन दोनै गोबां सुबिदाखौ नुनो मोनो आरो बे आरो मथा मुथि जोङो बिटियार जानायनिफ्राय बे खिनिया एसे डेब्लाभ जानाय बायदि मोनदों आरो जोंनि आदलन खालामनायफ्रा आरैनो थाङै बा नुनो मोनो आरो आं एसे डेब्लभ जानायबादि मोनदों आरो बे खिनिखौनो आं नुनो मोनो आरो